हमारे अनुसार नृत्य की जो सबसे गलत जो धारणा है जब कोई स्त्री दाँस करती है तो उसपे जो कोसच्युम होते हैं वो डाँस के अनुसार उनको कपड़े पहनाए जाते हैं तो कुछ कोसच्युम जो है लोगों को पसंद नहीं आती हैं और लोगों को लगता है लोग गलत स्त्रीयों को जो है जैसे बार वगैरह में कहीं लड़कियाँ जो डाँस करती हैं जो बार में करती हैं जो इस्टेज पे डाँस करती हैं तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा गलत लगता है कि वो अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं और इतनी भरी पब्लिक के सामने वो है डाँस कर रही हैं तो ये गज़ब के बहुत ज़्यादा गलत नृत्य के प्रति ये बहुत ज़्यादा गलत धारणा है जो लोग चिल्लाते हैं स्त्रीओं को देखते हैं की डाँस करके जैसे आर्केस्ट्रा में डाँस करती हैं तो ये नृत्य की एक बहुत ज़्यादा गलत धारणा है और इसको सुधार करना चाहिए